काॅलेजींत आसतना हांव आर्ची काॅमीक्स खूब वाचतालो आनी तातूं तें वाचून म्हाका खूब हांसपाक येतालें अमेरिकेचे तरणाटे कशे आपल्या काॅलेजींनी वागतात तें पळोवन आनी तांची कितें कितें सगळ्यो काॅमिको पळोवन खूब हांसपाक येतालें